हलो डॉक्टर वियानी मां संतोष थो ॻाल्हायां मूंखे थोरो तबियत मुंहिंजी सही नथी लॻे पई इहे छा हींअर जंहिंजी हींअर प्रॉब्लम त ईअं लॻो पियो आहे बुख़ार आहे वीकनेस लॻी पई आहे सॼो बॉडी पेन थो थिए इहे सर्दी बि लॻी पई आहे इहे जेके सिम्पटम्स आहिनि अच्छा टेस्ट कराइण जी ज़रूरत आहे

अच्छा ॿार सॼो बाथरूम सभु भई अलॻि ई हुजे बाथ बाथरूम बिस्तरो अलॻि ई हा

अच्छा रूम कंहिंसा टच टचअप न करणो आहे

अच्छा ऐं हिकु मूंखे काफी खंङ बि लॻी पई अ त हुन लाइ छा कयां अच्छा अच्छा अच्छा कुझु एक्सरसाइज़ वग़ैरह करणी आहे छा न न एक्स रे न एक्सरसाइज़ कुझु करणी आहे छा अच्छा अच्छा अच्छा डीप ब्रेथिंग वाङुर हां ठीकु

न न ॿाहिरि त ईअं सभु बंदि सॼो लॉकडाउन लॻो पियो आहे ॿाहिरि त केॾांहु वञण जी ज़रूरत ई कोन्हे का सभु कमु हिते ई थियनि था पिया

हा उहो ई किथे अच्छा अच्छा ॿियो कुझु ख़्याल रखिणो आहे छा ॿियो हा ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे भले महिरबानी ओके थैंक यू थैंक यू